अलग अलग अलग अलग तरीके हैं जैसे अब कई जगहों पर पानी की कमी आने के कारण जो बारिश की दिनों में बारिश की वर्षा होती है तो उनमें अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनमें बिना किसी खाद से या फिर बिना किसी मिलावटी सामान से ये चीज़ें रहती हैं